अह दंनायआलाय दङ आमफ्राय मानोमोन औ औ दङ दङ दंनायालाय दाय लांफैदो द'खानाव फै औ फै नायफैनो हागोन अनेख माबानि दं ना माबायदि दिजेननि नांगौ दङ दङ दङ दाम जागोन आरो इयो एसे एह इयो माबा देरस' जागोन मोनसेया मजा नाय मजा जागोन दामा अह दङ गासै माबायानो दङ आमफ्रायनाव दा थफि लाय थफि दामा जागोन आरो अबेबा दुइस' गाहामनिबो दं देरस' थिनस' इदिनि दङ अबे मोनसे लायो अह अह दे फैबानो जाबाय दङ दङ गासैबो दङ दङ गासैबो दङ इबो इबो दामा साबोन लाय साबोन जागोन गिदिर दं फिसा दं अह अह दे दे दा बेलासिआव फैबानो जाबाय